गेलेनाया जाहैबाय मोनसे हादोर एबा रायजोनि सिनायथि जों गेलेनायनि गेजेरजों जोंनि दुलाराइ भारत हादर आरो जोंनि आसाम बायदि जायगाखौ जोङो फुरा बुहुमावनो सिनाइथि होनो हायो गेलेनाया खालि बुहुमनि सिनाइथि होनाय एबा माबा मोनसे जौगानाय लाबोनाय बेल' नङा जों गेलेनायनि गेजेरजों जोंनि देहा मेलेम आरो गासैबो बिथिङाव जोङो गोख्रों आरो राफोद जानोबो हायो जेरैबायदि गासिबो गेलेनायाव जोङो खायफानियाव मेलेम बाहायनांगोन आरो खायफानियाव बोलो बाहायनो नांगोन ओह बोलो बाहायनायनि बेलायाव जेरैबायदि फुटबल खाबादि क्रिकेट आरो बायदि रोखोमनि बहुद खेलाफोर दंना जायनि गेजेरजों बोलो बाहायनायनि गेजेरजोंसो बे खेला गेलेनायखौ जों गेलेनो हागोन आरो आरो बे खेला गेलेनायाव जोंनि गासिबो आइथिं आखाइ मोदोम लोरसोर जाजोबो जायनि गेजेरजों जोंनि थै रोदाफोरा मोजाङै खारसारनो हमो आरो जोङो गोलोम खांनो हमो आरो गोलोम खाङोबा जोंनि देहाया जोबोद मेंग्लिनाय मोनो बे मेंनायनि थाखाइनो जोंनि देहाया बोलोनि आरो सक्टिनि गोनांथि जायो आरो बे सक्टिखौ जों जानाय आदारनिफ्राय मोनो बेखायनो जों गेलेनो नांगौ आरो गेलेनायनि गेजेरजों जोंनि देहाया गोख्रों थागोन मोजां थागोन आरो जोंनि महर मोखां गासिबो मोजां थागोन आरो बेमार आजारनिफ्रायबो गोबां जों बारग'नो हागोन बेबायदिनो खायसे गेलेनायफोर दं जेरैबायदि फुटबल गेलेनाय बे फुटबल गेलेनायाव गासै गुजि मिनिट थायो आरो एक्स्रा थाइम थादेरबावो जोङो खेला गेलेनायाव गुजि मिनिटनिबो बारा देहाखौ लोर सोर खालामनांगौ एबा जों खारदिंबाय थानांगौ जायो बे खारदिंबाय थानायाव जोङो गासैबो जोंनि देहानि अंग'फोरखौ सोमावनो गोनां जायो आरो मेलेमखौ बाहायनांगौ जायो बेबायदिनो फारसेथिं क्रिकेट खेला क्रिकेट गेलेनायावबो बेबायदिनो गासै क्रिकेट गेलेनाया जेरैबायदि टि थुइन्थि दं टि थुइन्थिया गासै नैजि अभार बे नैजि अभारनि खेलाया बुंनो थाङोबा द' धन्टा बा बा घन्टानि गेजेराव जोबो आरो फारसेथिं अदिआइ अवानदे इन्टारनेसनेल बेहायबो बाजि अभारनि खेला जायो बे खेलायाव गासै बुंनो थाङोब्ला गु घन्टानिफ्राय स्नि घन्टा नि गेजेराव जायो बेहायबो जों गासिबो बोलो आरो मेलेम बाहायनानै गेलेनो गोनां जायो ओह फारसेथिं खाबादि बे खाबादि गेलेनायावबो बोलो बाहायनानै जों गेलेनो गोनां जायो बे गेलेनायनि गेजेरजों जोङो मुलाम्फा जानो हागोन आर लोगोसे जोंनि हारि एबा जोंनि फुरा भारतनि आसार खान्थि आरो जोंनि भारतखौ जौगानाय हादर होन्नानै जों सिनायथि होनोबो हागोन ओह फारसेथिं खायसे खेलाफोर दं जेरैबायदि मेलेमल' बाहायनांगौ जायो जेरैबायदि सेच खेला बेवहाय जों गासैबो बुस्टुखौनो सानै हयैसो गेेलेनो गोनां जायो बेहाय बोलोनि गोनांथि गैया ओह बेबायदिनो दङ बेदमिन्टन बिनिफ्राय गल्फ होन्नाय खेला दङ बिदिनो ओह बायदि बायदि फिसा फिसा जेरैबायदि खायसे खेलाफोर ओह बर'फोराबो गेलेयो बे खेलाखौ ओह फेथु गेलेनाय होन्ना बुङो बिदिनो आसान खेला बेबायदिनो बल हमनाय बलिबल बायदि रोखोमनि खेलाफोर दं बेफोर खेलाफोरखौ जोङो गेलेयो नाथाइ खायफा खेलाखौ जोङो गावनो बानायना लानाय खेला बे खेलाखौ जोङो गासैबो दुलाराइ बुहुमावनो गेलेनाय जाया बेनिखायनो जोङो बेफोर खेलाखौबो लाबोनांगौ आरो देखायनानै जोङो दुलाराइ बुहुमावनो गेलेनो हानाय बायदि खालामनांगौ दानि जुगाव टिभिफ्राव नुदोंसै जों मोनथिगौमोन खालि हकि क्रिकेट फुटबल बलिबलाल' खेला गेलेनाय होन्नानै नाथाइ दा टिभियाव नायोब्ला नुयोजे गुबुन गुबुन रोखोमनि गोबां खेलाफोर ओंखारनो हमदोंसै जायनि खेलाखौ जोङो खोनाफेराखै आरो नुफेराखैबोमोन आरो बेफोरखौ नुनानैनो जोङो गोमो हाबो थिग बेबायदिनो जोंनि बर'फोरनि गेजेरावबो माखासे गोबां खेलाफोर दं ओह गोदो गोदाय गेलेलांनाय खिन्थु बेफोरखौ गेलेनो हमला एबा बरिं मोनसै जेरैबायदि हाखर खिखर गेलेनाय बिदिनो लुदुखौ गेलेयो गेलेनाया दानि जुगाव खिन्थु मबाइलावसो गेलेयो आरो मोगथाङाव जोङो बेखौ गेलेनायखौ नुला आरो मानोना समनि फाखनाव जों मा जायो बे खेलाफोरखौ जों गेलेनो बावलांनो हमबाय बिदिनो माखासे खेलाफोर दंबावो जेरैबायदि मंगल फान्था होन्ना बुङो बेखौ सानै सानै गेलेयो बिदिनो गोदोफोर थास'फोरखौ हानानै ओमफ्राय अन्थाइफोरखौनो लगायनानै जोङो मा गेलेयो बेखौ गेलेयोमोन बिदिनो आरो दंबावो ओह खेलानि नामखौ बुंनानै फोजोबनोसो हाया ओमफ्राय आरोबाव जेरैबायदि खख' होन्ना बुङो बे खेलाखौ नैरोजा जिगु माइथायावसो जोंनि आसामाव गेलेनाय जादोंमोन आरो बेहायसो बे खेलाखौ मोन्थिनाय जादोंमोन अह आरो दंबावो गोबां खेलाफोर फिसा फिसा बलिबल बे बलिबलखौबो जोङो गेलेयो खिन्थु दुलाराइ हादोरनि नाङैनो जोंनि भारत हादरा एफाबां बे खेलायाव जौगा खाङाखै ओह फारसेथिं फुटबल फुटबलखौ जोंनि आसामाव गेलेयो खिन्थु जोंनि आसामनिफ्राय दासिमबो जोंनि भारताव बिदि मोजां गेलेग्रा हिसाबै रावबो मोनहैयाखै आरो दंबावो क्रिकेट क्रिकेट खेलायावबो बिबायदिनो क्रिकेट खेलायाव जोंनि आसामनिफ्राय सासे दङ रियान फाराक होन्नाय बिथाङाबो दासिमबो मोजाङै गेलेफुंनानै देखायनो हायैनि थाखाइनो जोंनि इण्डियान टिमाव सेलेकसन जायाखै बेबायदिनो बुंनो थाङोब्ला जोंनि आसामा बहुद गुवार जायगा बेहाय माखासे गभमेन्टफ्रा एफाबां खेलानि बिथिङाव जौगाखांनाय लाबोनो हायाखै मानोना भा जोंनि ओनसोलाव सोलोंथाइया जौगा गोराखै सोलोंथाइ गोयैखायनो जों गासैबो बुस्टुखौ जौगाखाङाखै फारसेथिं पेक्टरि लाबोनो हायाखै स्टेदियाम लुनो हायाखै बिनि थाखाइनो जों दासिमबो जोंनिफ्राय गोबां थेलेन्टफोर दङ नाथाइ बे थेलेन्टफोरखौ जोङो बे स्टेसाव लांनो हायाखै दा बेखौ लांनो थाखाइ जों मा खालामनांगोन जोङो जेब्लायबो फरायनाइजोंल' जाया फरायनाइजों लोगोसे गेलेनाय मोसानाय मुसुरनाय गासैखौबो लांफानांगोन जोङो फरसेथिं फरायोबा गेलेनाया थालाङो फारसेथिं मोसायोबा फारसेथिं लेखाया थालाङो बेबायदिनो जानो हमदों आरो दा बिनिखाइनो जोंनि इदुकेसन सिस्टेम बा जोंनि सोलोंथाइ खेथ्रयाव दासिम एफाबां गोख्रों राहा जायाखै मानोना जोंनि सोलोंथाइआव खालि नम्बरखौल' नायो नम्बरखौ लानानै साख्रि बाख्रि मोन्नाय बिनि थाखाइनो दा खेलानि गेजेरजों जुदि जों गेलेनानै जेबोखौनो मोनाबा जों बोरै जानो हानो बेनिखायनो गासिबो बुस्टुखौ जों मा खालामनांगौ मोनसे इंगेसमेन्ट हिसाबै होनांगौ जेरैबायदि फरायोबा लेखा फरायनाइनि गेजेरजों दाइरेक बे गावनि लाइफाव साक्सेसफुल जानो थाखाइ जेब्लायबो बेहा लामा ओंखार हैनांगोन बेनि थाखाइ जों एफाबां खस्टबो खालामनो गोनांथि गैया दा जोङो नम्बरनि उन उनल' खारोबा जोङो मा जागोन फरायनाइखौ गोसोयाव होगोन खिन्थु गेलेनायखौ जोङो लांफानाय नङा मानोना बै नम्बरासो नोंनि लाइफखौ दागोन खिन्थु गेलेनायनि गेजेरजों नों मोनाबो जानो हागौ बेनिखायनो मोनसे केरियार दानो थाखाइ जोङो मा खालामनांगोन खेलाखौबो मोनसे गोख्रों लामाजों लांफानांगोन आरो बेखौ मावफुंनायाव बिहोमा होगोन जोंनि गभमेन्ट सरकारा